اردو زبان مہاراشٹر کی ثقافتی شناخت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے اور اسے بیس فیصد سے زیادہ آبادی بولتی ہے اردو مہاراشٹر کے ادب موسیقی فن اور گانے کی ثقافت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اردو زبان مہاراشٹر میں تیرہویں صدی میں مغلوں کے ساتھ آئی تھی مغلوں نے اردو کو ریاست کی سرکاری زبان کے طور پر نافذ کیا اور اس سے ادب موسیقی اور فن کے لئے ایک اہم زبان کے طور پر فروغ دیا اردو نے مہاراشٹر کی مقامی زبانوں مراٹھی اور ہندی پر بھی گہرا اثر ڈالا اردو آج بھی مہاراشٹر کی ایک اہم زبان ہے یہ ریاست کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ ریاست کے بہت سے اہم اخبارات میگزین میں استعمال ہوتی ہے اردو مہاراشٹر کے ثقافتی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ریاست کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے یہاں اردو کے مہاراشٹر کی ثقافتی شناخت نے کچھ اہم کردار ہیں اردو مہاراشٹر کے ادب میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ریاست میں اردو میں بہت سے مشہور شاعر ادیب اور نثر نگار پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کچھ مشہور ناموں میں میر تقی میر غالب فیض احمد فیض اور علامہ اقبال شامل ہیں اردو مہاراشٹر کے موسیقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ریاست میں اردو زبان میں بہت سے مشہور گلوکار اور موسیقی کار پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کچھ مشہور ناموں میں محمد رفیع غلام علی اور مہدی حسن شامل ہیں اردو مہاراشٹر کے فن میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ریاست میں اردو زبان میں بہت سے مشہور فنکار پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کچھ مشہور ناموں میں مہیندر خران فرح خان مہوش خران شامل ہیں اردو مہاراشٹر کے کھانے کی ثقافت میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ریاست میں اردو زبان میں بہت سے مشہور کھانوں کے نام ہیں جیسے کباب پلاؤ اور دال مجموعی طور پر اردو مہاراشٹر کی ثقافتی شناخت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے